जी हाँ ऐसी मेरी बहुत सारी पसंदीदा किताबें हैं जिन्हे मैं कई बार पढ़ चुका हूँ उनमें से किताब तो नहीं कह सकते इसे क्योंकि किताब कहना बहुत ही छोटा शब्द हो जाएगा लेकिन मैंने रामायण पढ़ी हुई है और मैं उसे बार बार पढ़ने की कोशीश भी करता हूँ पढ़ता भी हूँ बहुत सारे तथ्यों के हर बार जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया जो ज्ञान है वो उस उसे पढ़ने से मिलता हैं और बिल्कुल मैं अगर ऐसी कोई फ़िल्म आती है क्योंकि रामानंद सागर जी ने पहले से ही रामायण पर जो रामायण पर आधारित जो भी आप कह सकते है कि टेलीविजन पर जो जो आप कह सकते हैं जो शो चलाया था वो तो उस उसको कोई नहीं भूल सकता है उसी से हम लोग उसको देख देख के ही बड़े हुए हैं तो लेकिन निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कोई रामायण से प्रेरित हो कर कोई अगर चलचित्र या फिल्म बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल देखूँगा मैं इस काव्य से कह सकते हैं ग्रंथ से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ और हमारे घर मे भी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं तो बस ये रामायण पर जो भी है हम लोग राम राम के जीवन प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत प्रेरित हैं और रामायण को जितनी बार पढ़ते हैन उतनी बार कुछ कम लगता है